सिनेमा टी वी सँ तऽ जीवनमे बहुत असर पड़ैत छै खास करिके पहिरय ओढ़यके तऽ आओर बहुत पड़ैत छै तहन पहिलका फिल्मसभ एहन छलए जे ओहिमे के हीरोइनसभ एहन कपड़ा पहिरैत छलथि हेँ जे ओकर नकलो लोक करैत छलै तऽ खराब नहि लगैत छलै कियाकि ओसभ ज्यादा साड़ीके यूज करै छलथि हेँ आ नहि तऽ कपड़ो पहिरैत छलखिन हेँ तऽ एहन जे पूरा शरीर ढकल रहय तऽ ओ नीक लागैत छलैए ओहन कपड़ा अगर हमर धिया पूतासभ पहिरबो करै छलथि अछि तऽ नीक लगैत अछि लेकिन आबक सिनेमासभ तऽ एहन भऽ गेलैए जे ओहिमेका हीरोइनसभ तऽ एहन कपड़ासभ के यूज करैत छथि जे ओकरो नकलो केनाइ समाजमे बहुत खराब लगैत छै ओना तऽ लोक बहुत नकल करैए लेकिन ओ नीक नहि लागैत छै समाजमे ओकर उपहासे उड़ैत छै